اپنے گاؤں اپنے محلے اور اپنے علاقے کے لوگوں کا خدمت کر سکے اور اس کے ذریعے سے جو بھی غریب طبقہ ہے اس کو اس ڈاکٹر کے بننے سے فائدہ اور لابھ پہنچے